जोंनि ओनसोलाव मिथिंगायारि सम्पदफ्रा बिफां लाइफां दङ जायफोरखौ जों फालांगिनि थाखाय बाहायो जेरै जों साल दंफां गाम्बारि बिफां सिगुन बिफां आरो बायदि बायदि बिफांफोरखौ फेदेरो आरो फेदेरनानै जों बेसोरखौ बाथाम थगथा गोबां रोखोमनि दिहुनो आरो दिहुननानै जों बिसोरखौहायो दिहुना लानानैहायो न' लुनाय गोबां उन्दुग्रा न' आरो ओंखाम संग्रा न' बायदि न' लुनायफ्राव बाहायो आरो जों बेफोरखौ फेदेरनानै लानानैहाय जों गेदेर जाब्ला जों फालांगि खालामो सासेनिफ्राय सासेनो फालांगि खालामनानै जों जायो आरो बेबायदिनो जों गोबां फेदेरनानै गेदेर गेदेर गोबां गोबां जोंनि ननि जायगाफ्राव खाथि खाला हाफ्राव जों गायनानै लायो आरो गायनानै लानानैहायो जों बेफोरखौहायो फालांगि खालामो गेदेर खालामनानैहायो जों फालांगि खालामनानै जों गुबुन सासेनाव फालांगि खालामो जेरै जों दंफांफोरखौ हानानै जों हरो आरो बै सासेआ बेखौ बाथाम थगथा गोबां रोखोमनि खालामनानैहायो मानसिफोरनो फानहरो आरो फालांगि खालामो जेरैहायो न' लुनायाव आरो बायदिसिना थाग्रा न' जाग्रा न' आरो गोबां बायदि रोखोमनि न' लुनायफ्राव बाहायजायो फरायसालि लुनायफ्राव आरो गोबां रोखोमनि बायदिसिना थाग्रा न' आरो बायदि रोखोमनि न' बां लुनायफ्राव बे थगथा बाथामफ्रा बाहायजायो बिनिखायनो जों जों दंफांफोरखौ गायनानै लानानैहायो गेदेर फेदेरनानै जों फानहरो आरो फानहरनानै बायनानै लांग्राफ्राबो गोबां रोखोमनि बाथाम थगथा बानायनानै फानहरो आरो फानहरनानै गोबां रोखोमनि न' बां लुनायफ्राव बाहाय जायो